नमस्ते नमस्ते बोलिए कहाँ से बोल रही हैं आप अच्छी बात है फूल फिर फूल मिल जाएगा हमारे यहाँ बहुत फूल है कई तरीके का फूल है कोई चिंता की बात नहीं है आपका सारा काम हो जाएगा पैसा छह हज़ार लगेगा पूरा नीचे ऊपर से सजाने का हाँ सजा देंगे वह चिंता मत करिए फूल हमारे यहाँ बहुत है पूरा बगान है बहुत लोग हमारे यहाँ काम करते हैं बहुत लड़के रहते हैं ठीक है ठीक है मिल जाएगा कोई चिंता की बात नहीं है आपका देखिए सजावट आपका जिस तरीके का होगा मतलब बहुत ज्यादा फूल लगेगा तो करीब आठ नौ हज़ार रुपया लगेगा हाँ तो नीचे ऊपर से सजा देंगे अगर माडो सजा देंगे चलिए हम आकर अब देखते हैं तो फिर एका हज़ार पान सौ कम कर देंगे बहुत अच्छा सजाएँगे आपके घर ही आकर सजाएँगे आप स्वयं देख लीजिएगा आप जइसे कहिएगा हम वैसे सजा देंगे हाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप जैसा चाहती है उससे अच्छा ही हम लोग सजाते हैं हम लोग यही कामे करते हैं हमारे यहाँ बहुत लोग लड़के हैं बहुत बड़ा बगान है तो लड़के सब मिल के सजाते हैं हाँ तो क अब कहाँ है आपका घर ठीक है ठीक है तो ठीक है हमें एड्रेस दे दीजिएगा हम ठीक है हम हम मौका देख लेते हैं आपका ठीक है हम आपके घर आएँगे और कैसे सजाना है आप जैसा कहें हाँ तो जैसे कि माडो है तो माडो में हाँ माडो है तो माडो में लाल पीला हरा ऐसा सजाएँगे और बाहर है तो पीला गुलाबी सफ़ेद जैसा मतलब कि मौका रहेगा जिस जगह गेंदा है गुलाब हैं बेला है चमेला है जी जी ठीक है ठीक है नमस्ते अच्छा हम आपके घर आएँगे तो पूरा मौका देख के लेंगे और आपके आपको फूल भी दिखा देंगे हम नमस्ते